آرٹ ورک کی تخلیق ایک تخلیقی اور مرحلہ وار عمل ہے جس میں سوچ مشاہدہ منصوبہ بندی اور جذبات کا امتزاج ہوتا ہے میں جب بھی کوئی آرٹ ورک بناتی ہوں تو ایک ترتیب وار اپروچ اختیار کرتی ہوں تاکہ خیال سے مکمل فن پارے تک ایک منظم انداز میں پہنچ سکوں ذیل میں تفصیل سے میرا اپروچ بیان کیا گیا ہے خیال اور تحریک سب سے پہلے میں سوچتی ہوں کہ کیا بنانا ہے یہ خیال کسی منظر کہانی خواب جذبات یا کسی فنکار کے کام سے آ سکتا ہے میں مختصر نوٹس یا رف اسکیچیز بناتی ہوں تاکہ ابتدائی تصور کو محفوظ کر سکوں ریفرینس جمع کرنا اگر موضوع حقیقت پر مبنی ہو مثلاً چہرہ جانور قدرتی مناظر تو میں تصویریں آن لائن ریفرینس اکٹھے کرتی ہوں